हैलो नमस्कार क्या चेक करवाना है मैं मेरा क्लेनिक तो दस बजे से खुलता है बारह बजे तक फ़िर बारह से दो के बीच लंच हो जाता है तो वहीं चार बजे शाम को फिर बैठते हैं क्या प्रॉब्लम है आँख में अच्छा ठीक है तो आ जाइए आप छुट्टी मैडम बताया ना सटरडे को ऑफ रहता है और संडे को हाफ टाइम रहता है और बाकी मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम रहता है फीस मेरी फीस है साढ़े चार सौ रुपये साढ़े चार सौ रुपये ऐड एड्रैस मेरा है शास्त्री बाट गणेश मंदिर के पास ठीक है यह स्टेशन रोड पर है स्टेशन सौ मीटर की दूरी पर

ठीक है आप कब आएँगे ओके ओके ठीक है